ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل میں نے کچھ دِن پہلے آپ کا امیزون ایپ استعمال کرا تھا کیونکہ تو وہاں پر مجھے آئرن دکھی تو جو کہ مجھے بہت اچھی پسند آئی اِسی لیے میں نے اُس کو خریدنے کا یہ فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف پانچ ہزار کی تھی اور آج مجھے یہ آئرن کا جو ہے آڈر مجھے مل گیا اِسی اِس کی پیکنگ بہت اچھی تھی اور یہ بہت اچھی طرح پیک کی تھی اور یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اِس کا استعمال کرتے ہوئے میرے ہاتھ بھی نہیں تھکتے اور اِس میں آٹو آن آٹو آف کا بھی آفشن بھی ہے اور اِس کی وائر بھی کافی لینتھی ہے جس کی وجہ سے میرے کپڑے پر آئرن مدد مل جاتی ہے اور جس کی وجہ سے کپڑے پر آئرن لگتی ہوئی کافی آسانی ہو جاتی ہے اور اِس اور اِس میں کافی سارے آفشنس وغیرہ ہیں جیسے کہ سوتی کپڑے نائلونس کپڑے وولنس کپڑے اور مجھے یہ آئرن بہت پسند آئی شُکریہ